बोसोर गोदानथ' बैसागु बयबो रंजायो आरामनो जौ लोङै लोङै रंजानोसै ओरैनो बागुरुम्बा मोसालायनोसै गोसो खुसियै फांसन बो बानायो आरोखि मोजांनो दा बिदिनो आर्तिस्त लाइयो बेयाव रंजा बाजा बयबो फुर्ति मोसागोन गथ' गथाय गासैबो मोजाङैनो आर्तिस्त फोर लायखायो लायनायालाय फांसन बानायनायाव जोङो जोंनि गामिनि हुल्तुगाव सबायझार बाहायनो बानायो जोङो फांसन बोसोराव खनसे बयबो आइ आफा रंजानाय बिनानाव बिदा गासैबो मिनि खुसि रंजालायनाय बैसागु बोथोराव बयबो मोसानाय हायलालाय हुइलालाय बेफोरबादि आरोखि जोंनाव दा मोजाङैनो दं बयबो बयनिबो गामियावबो रंजायो बैसागु बोथोरबा खाम सिफुं लानानै आराम रंजालायो मोसालायो सब गामियावनो बिदिनो बैसागु बोथोरबाथाय सप्ताह खनसेयाथ' ओरैनो जाला लोंलाय ओरैनो बिदिनो थाङो आरोखि बयबो बोसोर गोदानखौ मानियो नालाय बास इदिनो गाव गावबागाव जुमाइ थायफा थायफा संबाय न'खराव बेफोरजों रंजायो आरोखि बैसागु दिनबाथाय बोथोरबा बैसागुआवथ' जोङो बोसोर गोदाननि नालाय मोसौ मोसा थुखैगोन आराम बिबार माला गानहोयो थाव फुनो दिरुन गोदान गानहोगोन खागोन गासैबो आरोखि बियो नियम दंखायो बर' हारिनि बेफोराव जोंना बैसागुआव बोसोरगोदान बानाय खौ फालियो आरोखि बयबो एसेनोसै दे